कई विषयों पर कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे कुछ समस्याएँ हो सकती हैं मुझे भी हो सकती हैं समाज को भी हो सकती हैं जो की सभी के लिए काफ़ी संवेदनशील है मैं भारत की जो सांप्रदायिक समस्या है उस पर कुछ लिखना चाहता था काफ़ी समय से ऐसे विचार मेरे मन में थे की ये सांप्रदायिकता हमारे देश को रसातल की ओर ले जा रही है मैंने काफ़ी प्रयास किए लिखा लेकिन उसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सका कुछ विषय ऐसे हैं जो कि संवेदनशील हैं और भारत के संविधान में उन्हें अपराध में भी लिया जा सकता है अगर मेरे लिखे किन्हीं शब्दों से किसी संप्रदाय विशेष या कुछ व्यक्तियों को उनके दिल में कोई ऐसी भावना आ जाए जिस से की उनको लगे मैं उनके धार्मिक रीति रिवाजों या उनके धर्मों पर कुछ लिखा है जिनसे उन्हें तकलीफ हो है तो ये भारत के लिए भारत में जो संविधान है उसके अंतर्गत अपराध में ही गिना जाएगा अतः उस संवेदनशील विषय पर मैं कई बार सोचने के बाद भी जो मन में घुमड़ रहा है उसको मैं क्रिया रूप परिणित नही कर पाया और ना लिख पाया इसका मुझे हमेशा खेद रहेगा